पहिरों दफ़ो त मां हिकु फुल्को पचायो हुओ इअं त भाॼियूं वाॼियूं कटींदी हुअमि मां मम्मी खे अटो ॻोए ॾींदी हुअमि ऐं मम्मी चवंदी हुई जे कॾहिं अटो सुठो ॻोयल आहे त फुल्को बि तमामु सुठो पचंदो आहे त मां हुन सां गॾु मम्मी जॾहिं हिकु दफ़ो ॿाहिरि वेई हुई त हाणे मां कोशिशि कंदी हुअमि त मां रोटी न कया मुंहिंजी वॾी भेण खां कराया पर हुन ॾींहुं मुंहिंजी भेण बि न हुई त मां उहो फुल्को पचायो जीअं अटो था ॻोयो सुठे नमूने फुल्को जॾहिं पचाइण लॻयमि त मां भॻवान खे यादि पेई कया की सुठो पचे तमामु आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते हुनखे वेलयो आहे मां गोल करे बिल्कुलु वेलिजो त सुठो पर पोइ जंहिं महिल पचाइण लॻमि त थोरो इअं लॻे पियो सुकी वेंदो तए ते पर पोइ मम्मी जी ॻाल्हियूं यादि पेयूं अचनि बार बार बार बार तए था न उथलाइजे फुल्को इनकरे पोइ मां हुनखे आस्ते आस्ते करे उथलायो वरी हुनजे मथां तेलु लॻायो चङी तरह ऐं वरी जंहिं महिल तए था लाथो त इहो बि मम्मी खे ॾिसंदी हुअमि मां त कीअं उहो निचोड़ींदी हुई फुल्के खे चवंदी हुई अगरि जे कॾहिं असां फुल्को तओ तए था फुल्को लाइ करे गरमु गरमु असां इअं जोर सां मसलींदासीं हुनखे त उहो नरमु फुल्को थींदो आहे ऐं मां हीअं कोशिशि कई इअं ॿ फुल्का पचाया ऐं घर में मुंहिंजी भेण ऐं मुंहिंजे नंढे भाउरनि खे खारायो त उहो मूंखे ढप पियो थिए कुझु कंप्लेन न कन मतिलबु कुझु चवनि न की हीअं की पचायो अथई पर उन्हनि ख़ुशी ख़ुशी खाधो ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी